आंतन मिगेल झुझे लॉरन्स सावय्यो बॉस्को दॉमनीक जुआंव पेद्रू मरिया फतीमा लोर्ना आग्नेला तिरेजा लुसिया अनिता सिलिना ग्रेसी रुबेना रुमेना फिलोमिना